न्यूस ॼाणण जा अॼुकल्ह जाम तरीक़ा थी पिया आहिनि जीअं वधीक त सभिनी खां पहिरे नम्बर माण्हुनि जे हथ में मोबाइल लॻिया ई पिया आहिनि मोबाइल में कुझ बि अॼुकल्ह वाट्सअपनि ते न्यूस माण्हू फैलाए था सघनि कूड़ी हुजे या सच हुजे पहिरी ज़माने में थोरो रेडियो ते ॿुधंदा हुआ या कार हलाईंदे हलाईंदे रेडियो चालू रखंदा आहिनि उन में न्यूस ॿुधंदा आहिनि चारि पंज मिनट ऐं न्यूसपेपर बि पहिरी पढ़ंदा हुआ अॼुकल्ह वधीक माण्हू मोबाइलनि ते ई था पढ़नि मोबाइलनि जे एपनि ते ई अची वियूं आहिनि न्यूसूं त हुन में बि पो जाम सारा एप जाम तरीक़नि सां न्यूस ईंदी आहिनि पेपर बि मर्ज अॼ और ऑनलाइन पीडीएफ मोबाइलनि में ई पढ़ी था सघूं अलॻि अलॻि भाषाउनि में पढ़ी था सघूं त मोबाइल में जेके रजिस्टर्ड न्यूस चैनल वारा आइन हुनन जी एपूं आहिनि ऑथेंटिक एपूं आहिनि ऑथेंटिक पेपर ईंदा आहिनि उहे पढ़ण में कोई खामी न आहे हुते थोरी ऑरिजनल सचाई वारी न्यूस मिलंदी पाण खे पर जीअं कि वाट्सअप थियो इंस्टाग्राम थियो हुते माण्हू बिना जांच करे कुझु बि अपलोड था करे छॾनि कुझ बि शेयर करे था सघनि त उहो सच न मञिणो तांखे सच्ची न्यूस खपे त ऑथेंटिक हुन एप ते वञी करे हुन साइट ते तव्हांखे ॾिसणो कि छा सच आहे न्यूसपेपर थोरो पढ़िणो हुन जो